جب ہم بائیکنگ کرتے ہیں تو ہم کو اس میں ضروری سامان یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہیلمیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر گرمی کا موسم ہے یا ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہمیں ہاتھ میں گلفز بھی ہونے چاہئیں ٹھنڈ میں گلفز ہمیں ٹھنڈ سے بچاتا ہے اور گرمی میں گلفز ہم کو دھوپ سے ہونے والی توَچا پر جلن سے بچاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں ٹریفک سگنل کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے ہم کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بائک زیادہ تیز نہ چلائیں اور نہ ہلکے چلائیں کیوں کہ ہلکے چلانے میں لوگ ہماری بائک کو ٹھوک کر نکل سکتے ہیں اور زیادہ تیز چلانے میں ہمارا ایکسیڈینٹ بھی ہو سکتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنی بائک کے اندر ٹول کِٹ رکھنی چاہیے بائک کہیں خراب ہو جائے تو ہمیں اس کو صحیح بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر ٹائر کا پنکچر ہو جائے تو ہمیں ٹائر بھی بدلوانا پڑ سکتا ہے بہت سے مواقعات پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹائر پنکچر کر رپیئر کرنے والا کہیں دور ہوتا ہے تو ہم کو گاڑی کا ٹائر کھول کر وہاں لے جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹول کِٹ کی ضرورت پڑتی ہے